تقریباََ آٹھ دن پہلے میں نے فلپ کارٹ کے سیل سے ایک اسمارٹ واچ منگائی تھی یہ اسمارٹ واچ کچھ خاص نہیں ثابت ہوئی میں نے اسے استعمال کیا لیکن اس کی کارگردگی میں کئی مسائل آئے ہیں بیٹری لائف بہت ہی کم ہے کم از کم تین سے چار گھنٹے ہی استعمال کے بعد بیٹری لو ہو جا رہی ہے اور اس کی پرفارمنس بھی توقع سے کم ہے اس کی تشہیرات میں بھی غلطیاں ہیں اور استعمال کرنے کی قابلیتوں میں بھی کمی ہیں میں نے اس پر خرچ کر کے ایک برا تجربہ کیا ہے اور اب آگاہی دینے کا موقع ہے کہ دوسرے خریداروں کو سوچتے وقت اچھی طرح سوچ لیں اور سیل وغیرہ میں سے کم از کم کم قیمت دے کر کچھ بھی آڈر نہ کیا جائے تو ہی بہتر ہے